हॅलो बाय आं बाय हांव कारवारच्यान उलयतालो वळखता तुमी म्हाका तुमगेर येवन गेल्लो हांव फाटीं म्हाका तुमचे एक मदत जाय आशिल्ली आमी कारवारच्यान उलयता बाय पयलीं आमी वळख मेयळेळे एकदां मडगांव मेयळेळे पळय तुमकां आमी हे विरेन म्हणोन हय हय हय हय आमी मातशें आतां किदें जालें आमकां मातशें बांबोळे वचपा जाय आशिल्लें आतां आमकां ती मातशें वाट कळना न्ही हय आतां आमकां किदें मडगांवच्यान बांबोळे वचपा जाय न्ही ना जाल्यार आमी किदें आतां म्हाका कुट्टाळे सुद्दां येवपाक कळटा तुमगे तें कुट्टाळें कोरतालीम म्हणटा पळय न्ही हय थंय सुद्दां आमी पावल्या म्हळ्यार फुडें मागीर आतां किदें जालां पूल बील जाल्या न्ही सो मातशें तें कळना त्या खातीर कशी आतां समज हांव कुट्टाळे पावलों जाल्यार मागीर कशें वसपाचें हय हय हय हा हा आनी आमकां कोण अशें आतां कुट्टाळे पावले मागीर पुला वयल्यान वयता काय त्यो ओल्ड रोडा वयल्यान वयता काय म्हणटाले आं मागीर ते पुला वयल्यान ते आक्षी भितर काय आक्षी म्हण हें आसा न्हू एक गांव आसा तो कितें हांवें तें आतां राव मातशें राव बाय हांव मातशें बरोवन घेता तूं सांगता तें आं हय आतां समज हांव कुट्टाळे पावलो म्हणटा मागीर पुला वयल्यान त्यो आक्षी वयतल्यो न्ही भितर हय ना गोवा व्हेल्ल्या पावले म्हणटगीर बांबोळी पावले लागीं ते मागीर आं हा खुर्सा कडेन म्हूण बरयता बांबोळे खुर्सा कडेन थंय देंवपाचें ना हा हा हय हय हय बरें बरें बरें आनी मागीर मागीर आं बांबोळे हॉस्पिटल ते पूण ते तें सारकें हॉस्पिटला गेटीर कडेन बस स्टॉप आसा काय फुडें फाटीं खुर्सा कडेन देंवन चलत वयचें पडटा अशें किदें आहा आनी हो जो आतां कदंबा म्हणून हांगा लागल्या काय प्रायवेट बसी आसतल्यो आं कदंबान तें मागी आमकां थंय तो कंडक्टर बीन विचाल्या सांगतलो न्ही बरें बरें बाय बरें बाय आं बरें बरें बरें बरें बरें आं